हम विभूति बजय छी आओर हम किछु ऑर्डर करने रहिए जाहिमे रसमलाइ भूलि गेलिए रहऽ तऽ हमर ऑर्डरमे रसमलाइके जोड़ि दिऔ आओर हमरा पास भेज दिअऽ